आङो आबाद मावनो थाखाय हाय गामिनि रायजोनिफ्राय गोबां मदद मोनो जेरै हाय दैज्लाङाव हाय आंहा फैसा गैयाब्ला अब्ला आं फैसा गैयाब्ला अब्ला आङो गामिनि माखासे मानसिफोरखौहाय सावरि जानो थाखाय हाय बेबायदिनो लिंनानै लायो आरो जेब्ला आं लिंनानै लायो अब्लानो बिसोरो फैनानैहाय बे दुब्लियावहाय दैज्लाङावहाय फैनानै आंनोहाय माइ गायनानै होफैयो आरो गायनानै होनानै हाय बिसोरनो आं थोजासे रोखोमनि जाहोनो हायाब्लाबो बिसोरो बिजोंनो गोजोनो आरो आरो जेब्ला आङो बेसरफोर फोयो अब्ला जेब्ला बेसरफोर फोनायनि सम जायो औ फुनायनि सम जायो अब्ला आं खामला होनोहाय फैसा गैया जायोब्ला आङो माखासे गामिनि मानसिफोरखौहाय लिंनानै लायो आरो बिसोरो आंनो ओरैनो सावरिफोर बायदि ओरैनो फुनानै होफैयो बेबायदिनो आङो गामिनि मानसिफोरनिफ्राय गोबांथार मदद मोनो आरो जेब्ला फाथो फोयो अब्ला फाथोनिसो फाथो सोमनानै हाय सुनायनि सम जायो अब्ला आङो खामला होनोहाय हायाबा अब्ला माखासे मानसिफ्रा ओरैनो सुनानै होफैयो आरो माखासे मानसिफ्रा फाथो सेरना सेनज्रानि सुनानै होफैयो आरो बे बायदिनो आं गोबांथार आंनि गामिनि रायजोफोरनिफ्राय गोबांथार मदद मोननो हायो